बर' रावखौ जेनोबा गुबुन हारिया रायज्लायनो गोबाङानो रोङा आरो जोङो बर' रावखौ रोंनानै जेनोबा गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला एबा जोङो बर' रावखौ बाहायनो हाहैया जायो बेखायनो जोङो बर' रावखौ बिसिनि सिगाङाव रायज्लायब्लाबो बिसिनि सिगाङाव बिसोरो बुजिया

गुुबुुन गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जोङो बर' रावखौ बाहायनो हाहैया जायो मानोना गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मिथिया जोंनि रावखौ